नमस्ते मैडम क्या है आपने हैं क्या बोला

कल आएँगे काम और बताइए आपको दोबारा मौका हाँ हम वहाँ समय थोड़ा सा नेटवर्क दिक्कत चल रहा है इधर गाँव की तरफ नेटवर्क सही नहीं चलता है उसमें टाइम लग जाता है वर्करों को बोलते हैं मैडम बोलते हैं बात को दोबारा नहीं मैडम कुर्सी लगा के नहीं बैठे हैं आप अगर सोच रहे हैं नहीं है मैडम ठीक है मैडम अभी हम बोलते हैं उन लोगों को को भी बोलते हैं और काम अब आपको दोबारा शिकायत का मौका नहीं हूँ देख रहे हैं मैडम हूँ बताएँगे मैडम आपको इन्फॉर्म करेंगे वो बता रहा हूँ ना कि आप आप विश्वास करिए आपको दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा अभी उन लोगों को भी टाइट करते हैं तो थोड़ा सा वही गाँव में थोड़ा नेटवर्क की वजह से थोडा नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही थी इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जा रहा था हाँ नहीं नहीं ठीक ठीक है मैडम ठीक है मैडम अब आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा ठीक ठीक ठीक है मैडम हाँ अभी आपको दोबारा शिकायत का मौका नहीं देंगे हैं ठीक ठीक ओके